राम राम जी जियां तुसें सुआल पुच्छे दा कि थुआढ़े ऐरिये च किन्ने थुआढ़े आस्सै पास्सै किन्ने अस्पताल न साढ़े इद्धर मते सारे अस्पताल न जेह्ड़ी सारी सारियां गै सुविधां न जेहड़िया साढ़े लोकें गी दिंदे न साढ़े लोक अस्पतालें च जंदे न इ नें सरकारी अस्पतालें बिच्च दे बिच्च मुफ्त दवाइयां मुफ्त आपरेशन मुफ्त इलाज होंदे न होर गरीब लोक गी बड़ी गै स्हायता होंदी ऐ जेह्ड़े साढ़े आस्सै पास्से दे जिन्ने बी प्हाड़ी कंडी दूर दराज दे इलाके न जगह न उत्थे सारे गै लोक जेह्ड़े ऐ गोरमेंट हस्पटिल च आंदे न एह् जेहड़े साढ़े सारे सरकारी हस्पताल न इत्थे हर छे छे म्हीने बाद मुफ्त इलाज दा कैंप लगदा ऐ होर लोग इस कैंप दे बिच्च सारे गै मती मती सख्यां बिच्च आंदे न होर अपना इलाज करवांदे न चाहे ओह् अक्खें दा होऐ इलाज चाहें ओह् होऐ दिलै दा इलाज होऐ जां कोई हर कोई बिमारी दा इलाज दे बारे च कैम्पां च दस्सेआ जंदा ऐ होर सारी बिमारियें दी जानकारी दी जांदी ऐ लोकें गी साफ सफाई दा ध्यान रक्खने ताईं अपने आप गी अपने आसे पास्से गंदगी कोला दूर रक्खने ताईं हर इक जानकारी देने होर ओह् लोक बड़ी गै ध्यानै कन्नै डाक्टरें दी डाॅक्टरें दी गल्लां सुनदे न होर अमल बी करदे न कि साढ़े अस साढ़े आस्सै पास्सै जिन्ने बी ग्रांऽ जिन्ने बी प्हाड़ी ग्रांऽ न ओह् सारे गै सरकारी गो हस्पतालें बिच्च

खुशी दे कन्ने औंदे न बड़ी खुशी कन्नै आंदे न कि होर कि जेह्ड़े कि सरकारी अस्पतालै दे डाॅक्टर ऐ ओह् बड़ा गै शैल इलाज करदे न होर सारें गी बड़ी गै मदद करदे न लोग बड़े गै बड़े गै नंद कन्नै आंदे न होर अपनी इलाज करवांदे न

असें गी बड़ी जेह्ड़ी स्हेई साढ़ी जेहड़ी इत्थै गोरेमेंट दी तरफा सरकार दी तरफा जेह्ड़े बी कैंप लोआए जंदे न एह् सारे गै गोरमेंट दी तरफा लाए जंदे न ओह् सारियां स्कीमां इसदे बारे च साढ़े लोकें गी जानकारी दिंदे न होर लोग एह्दा इक सरकारी योजना दा लाभ लैंदे न लेई सकदे न जियां साढ़े प्रधानमंत्री जी होरें आयुषमान कार्ड दा कार्ड बनवाए लोकें दे होर बी बड़ियां फैसीलिटियां बड़ियां सुविधां दित्तियां न इनें सुविधा दा साढ़े ग्रांऽ दे लोक साढ़े ऐरिये दे लोक बड़े गै लाभार्थी न लोग सारे गै बड़ा विश्वास करदे न सरकारी अस्पतालें बिच्च लेकिन कुछ साढ़े लोक अपने आस्सै पास्सै गंदगी दे कारण बी सक्रमण दा शकार होआ दे न एहदी रोकथाम ते रोकने ताईं डाक्टर बड़ी गै शैल जानकारी दिंदे न होर लोग एह्दा बड़ा गै शैल धन्याबाद करदे न अपने प्रधानमंत्री जी होंदा दिलै दा धन्याबाद करदे न अस बड़े अभारी आं कि नरेंद्र मोदी जी साढ़े मोदी जी साढ़े प्रधानमंंत्री न असेंगी अपने प्रधानमंत्री उप्पर गर्व ऐ